एक कलाकार म्हणून तुमी कितें आमकां तुमचो अनुभव सांगूक शकतात

तेन्ना मातशी मदीं मदीं खंयचे इनस्ट्रुमेंट घेवप कासाळें नाजाल्यार खंयचें इनस्ट्रुमेंटातल्यान सुरवात करप आनी हळू मागोन घेवप मागोन घेतल्या उपरांत दिताले आनी वाजयताना मदीं चुकले चुकले काय परत ते काडून घेताले काडून घेतलें कांय मागीर कळटालें हां हांव कितें तरी चुकलो म्हाका तें सुदारपा जाय ल्हान आसलो त्या खातीर म्हणून ती मिस्टेक साहजीक जाताली पूण अशीच ती हा ती सुरवात जाली एक दीस कोणी तरी आमच्याच वाड्या वयलो एकटो तेणी म्हाका काडल्यो आनी शामेळिच्यो बडयो दिल्यो कायच एक्सपिरीयन्स नासलो बस म्हणूंक लागलो शामेळ वाजय तूं म्हणूंक लागलो आनी वाजयली हांवेन पयल्याच धपक्याक जी हांवेन शामेळ वाजयली पय ती एकदम न चुकतां म्हणजे परफॅक्ट तेंच्यो ज्यो आरती हा तेतूंत हांवेन सारकें तालाचेर रावोन ती शामेळ भितर भरली सारखी तें भरल्या बरोबर तेंच्यांनी म्हाका सगळ्यांनी शाबासकी दिल्यो म्हणजे तूं कितको बरो वाजयता बरो वाजयता तूं अशें बीन म्हटलें म्हाका तेंच्यानी मागीर अशीच म्हाजी समेळीचो जो हें आसलो सुरवात जी आसली ती म्हजी अशी जाली म्हणजे हांव केन्नाय खंयसरूय गेलो जाल्यार हांव हें सांगपाक विसरना म्हणजे त्या मनशाचें सदांच हांव हें करता म्हणजे सागंता हांव लोकांक की अशी म्हज्या हातीन कोणी तरी काडून एक दीस बडयो दिल्यो आनी हांवेंन अशी समेळ वाजोवपाक सुरवात केली म्हणजे म्हाका कोणी शिकोवंक ना वाजोवपाक हांवेन म्हाजी सुरवात स्वताच केली फुडें असोच मागीर म्हाजो घुमट आरतींतलोे जो प्रवास जो आसा तो सुरू जालो म्हणजे सुरू करता आसतना म्हाजें घुमट आरतींतल्यानूच सुरू जाल्लें मागीर आवड आसा म्हणून मागीर तबल्याचें प्रशिक्षणूय घेतलें तबल्याचें प्रशिक्षण घेता आसतना मागीर आमचो मास्तर जो आसा तेणी आमकां बरें प्रशिक्षण दिलें आनी तबल्याचो हांवेंन मागीर काही परिक्षाय दिल्यो पूण तें तबलें अशे हें खंय तरी मेन इन्स्ट्रुमॅण्ट अशें नासलें तरेतरेचीं इन्स्ट्रुमॅण्टां आसा मागीर प्रत्येक इन्स्ट्रुमॅण्टा बद्दल आवड निर्माण जावपाक लागली मागीर तें शिकप मागीर तें वाजोवप अशें सुरवात जाल्या उपरांत मागीर अशीं खूब इन्स्ट्रुमॅण्टां हांवेन हातांत घेतलीं लायक घुमट शामेळ तासो ढोल मागीर तबलें पेटी हार्मोनियम सुद्दां पेटी सुद्दां हांवेन ट्राय केली पूण पेटी म्हाका तितकी जमोंकना मागीर आनीक अशीं ताल वाद्याचीं खूबशीं इन्स्ट्रुमॅण्टां आहा जेतूर हांयेन बरें शिक्षण घेतलेलें आसा पूण फुडें फुडें वयता आसतना मागीर दिसलें की खंय तरी भुरग्यांक एकठांय करप आनी हो जो आसा कलेचो जो हें आसा तो फुडें व्हरप तेन्ना मागीर आमी प्रयत्न करून एक घुमट आरतीचो मंडळ स्थापन केलो आमच्या थंयसरूच आनी मंडळ स्थापन केल्या उपरांत सगळे भुरगे नवीन आसले तेंकां इतके पयशेय नासले सुरवात करता आसतना की एक मास्तर हाडलो जाल्यार ताका कितें तरी फी दिवची पडटाली पूण आमची तितकी तेन्ना स्टार्ट आसली निकती पयशे बी नासल्या कारणान हांवेनूच तें म्हाका जी कितें येता ती कला सगळ्यांक शिकोवपाक सुरवात केली आनी सगळे भुरगे उमेदीन येवपाकूय लागले आनी शिकपाक शिकोवंकूय लागले म्हणजे तेंकां कोणें शिकोवंक नासलें असलीं इन्स्ट्रुमॅण्टां कोणी केन्ना हातींत दिवंक नासलेली सो आमी ती एक नवीन सुरू सगळ्यांक खबर आसली पूण कोणाचें हें नासलें तेन्ना आमी तेंकां सुरवात केली आनी मोटो एक ग्रूप तयार केलो तो ग्रूप तयार करना बरोबर मागीर वाड्याचेरूच कितें कितें बारीक कार्यक्रम आसता आमंत्रणां आसता तेन्ना आमीं वाजोवपाक लागले वाजोवन बरो रिस्पोन्स येवपाक लागलो आमकां लोकांची शाबासकी मेळपाक लागली मागीर फुडें वयता आसतना आमी तें थारयलें की कितें तरी हेका आता बरो एक सिरियस मार्ग दिवपाक जाय खंय तरी हो जें आसा ही जी कला आसा ती सारकी बरी शिकोवन ती फुडें सादर करपाक जाय तेन्ना मागीर आमी थारयलें की मास्तर हाडप आनी ग्रुपाची एक बरी सुरवात करप म्हुणून मास्तराक हाड त्या प्रमाणे मास्तराक हाडलो आनी मास्तरान आमकां शिकोवपाक सुरवात केली मास्तर शिकयताना म्हणजे आठवड्यांतल्यान दोन तीन दीस मास्तर येतालो आनी उरील्ले दीस मागीर आमी सगळे जाण बसोन सराव करताले आनी असो सराव चालू जालो आनी मागीर आमी कोम्पिटिशनाक वचपाक सुरवात केली आनी भुरग्यांचो रिस्पोन्स खूब आसलो तेन्ना कोम्पिटिशना जातालीं ती म्हणजे बरी फॅर रिजल्ट जाताले कांय भितर अशें हें पोलिटीक्स जी आसली ती ना जाय नासली आमी स्पर्धेक वचोंक सुरवात केली खुबशी स्पर्धा आमी केल्यो पयली स्पर्धा आजुनीय याद आसा जी जाल्ली खेड्यां सावयवेऱ्यां भागात थंय आमी गेल्ले आरतींक थंय आरतीक वचना बरोबर पयली स्टॅज फियर आसता म्हणजे स्टॅजीर बसप इतक्या लोकां फुडल्यान आनी वाजोवप आमकां सगळ्यांक आसले कित्याक सगळे जाण नवीन आसले पूण तरी जाण सगळे जाण गेले स्टॅजीर बसले आनी पयलो पर्फोर्मन्स आमी दिलो आनी तसो जालोय बरो तो पयलो पर्फोर्मन्स लोकांची वा वाय मेळ्ळी सकयल येयल्या उपरांत मास्तरानूय सांगलें तुमचो पयलो पर्फोर्मन्स आसा वायट जावंक ना बरो जालो आनी आमकां तें मागीर मॉटिवेशन मेळ्ळें आनी आमी तेतूंत मागीर फुडें ही जी घुमट आरतीची कला हा ती फुडें धरली वयतां वयतां आमकां लक्षान येयलें की आमचे भुरगे तशे खूब जाण आसले सो आमी थारयलें की आतां घुमट आरती फिल्ड आमी सुरू केलां तसोच आमी आनींक खंयच्या तरी क्षेत्रांत देंवपाक जाय म्हणून आमी शिगम्याची सुरवात केली शिगम्याची सुरवात करता आसतना पयलीं सगळ्यांक आपयली मिटींग कशी घेतली विचारलें सगळ्यांक की येतले भुरगें कितके भुरगें येतले कशे भुरग्यांक आमी हाडटले कसो रिस्पोन्स आमकां मेळटलो खर्चय आसा खर्चय पळोवपाक जाय सुट्टलो आमच्या कडेन जातले अशे खुबशे प्रस्न आसले समोर पूण ते सगळे लक्षांत दवरून आमी सुरवात एकदां केली एकदां प्रॅक्टीस म्हणटा ती स्टार्ट केली आनी सा सांगलें प्रत्येक भुरग्याक की तुमीं सगळे जाणांनी कॉन्टेक्ट करून आप आपले जितके भुरगें आहा तेंकां सगळ्यांक तुमी घेवून येवप म्हुणून तशें सगळ्या भुरग्यांनी प्रयत्न केलो आनी पयल्या दिसा प्रॅक्टीसेक आमी सगळे जाण जमले म्हणटा म्हणटा एक पन्नास साठेक जाण भुरगें आमी जमले जमोन देवाक नाल्ल दवल्लो आनी प्रॅक्टिसेक एकदां सुरू कली प्रॅक्टीस सुरू केन्ना तेन्नाय तशीच परिस्थिती आसली आमच्या कडेन मास्तर बीन कांय नासलो तेन्ना आमी जें आमकां खबर आसलें तेंच खबर आसली तीच कला बाकिच्यांक शिकोवन एकदां भायर सरप अशें म्हूण थारयलें आनी प्रॅक्टिसेक सुरवात केली प्रॅक्टीस सुरू जाल्या बरोबर भुरगें योवपाक लागले भुरग्यांक कळपाक लागले की खंय तरी थंय प्रॅक्टीस चल्ल्या आनी आमचें शहर आसल्या कारणान तितकें कांय जाय नासल्ले कार्यक्रम सो लोकांकूय जेंकां उमेद आसली तेय आमकां जोयन जावपाक लागले आनी शिगम्यांक अशें भायर सरता आसतना खुबश्या भुरग्यांची गरज आसता पन्नास साठ भुरग्यां भितर शिगमो जायना रोमटा मेळ म्हुणून एक रोमटा मेळ म्हुणून एक ती हें आसा शिगम्यान भितर म्हणजे तरे तरेचे कला सादर केल्ले वयता तेतूंत लोक लोकनृत्य रोमटा मेळ मागीर फ्लॉट चित्ररथ अशे वेगळे वेगळे जे हें आसा आमी रोमटा मेळाक भायर सरप अशें म्हटलें आनी शंबर देडशें भुरगें आमी जमयले शंबर देडशें भुरगें जमयल्या बरोबर सगळे उमेदीन येवपाकूय लागले डैली तेंचे आमी सराव घेतलो वादन बसयलें इन्स्ट्रुमॅण्ट नासलीं इन्स्ट्रुमॅण्ट म्हारगूय आसलीं खूब तेच्या खातीर आमी पयशेय जमा केले लोकांनी आमकां मदतूय केली लोकांक दिसलें की हे कितें तरी बरें काम करपाक फुडें सरल्यात सो लोकांनी आमकां मदत केली आनी आमी सगळीं शिगम्याचीं इन्स्ट्रुमॅण्टस हाडलीं शिगम्याची इन्स्ट्रुमॅण्टस हाडलीं आनी घुमट आरतीक जें आमंत्रणा स्पर्धा करून जो पयसो जमा केल्लो तोच आमीं हांगा युटिलाय्ज करपाचो थारायलो आनी तसो हांगा वापरलो पयसो तो आनी शिगम्याची सुरवात केली जेन्ना भायर सरपाचो टाय्म एयलो तेन्ना परत देवा कडेन नमन घालून सगळ्या भुरग्यांक नवी युनिफोर्मां नवे कपडे जे कितें आसा ड्रॅस तो हाडून आमी सुरवात करपाचें थारायलें आनी देवाक आमचो म्हापशेंचो देव जो आसा राखणदार बोडगेश्वर महाराज तशेच गाटेश्वर महाराज राश्ट्रोळी हेंकां सगळ्यांक नाल्ल दवरून नमन करून आमी शिगम्याची सुरवात केली नवीन आसले सगळे भुरगेंच आसले कारणान लोकांची वा वाय जास्त मेळ्ळी लोकांचो रिस्पॉन्स चड मेळ्ळो आनींक खंयचो ग्रूप नासल्या कारणानूय आमकां म्हापशांत तेचो जास्त रिस्पॉन्स मेळ्ळो अशें मागीर घुमट आरती फिल्डांतल्यान आमी शिगम्यांतूय तितकोच म्हणजे आमकां आवड निर्माण जाली मागीर थारायलें की आतां घुमट आरती शिगमो करून आनीक आमी कितें करूंक शकता आनीक आमी खंयच्या क्षेत्रांत देवोंक शकता मागीर आमी भजन क्षेत्रांतूय प्रयत्न केलो दिंडी क्षेत्रांतूय प्रयत्न केलो सगळे कडेन सुरवात अशी झिरोंतल्यान सुरवात आसली आनी मागीर हळू हळू आमी नाटक नाटकां नाटकांनी भाग घेताले आमचे भुरगें तेंय आमी थारायलें आनी चिंतलें की गोंयांत नाट नाटकाच्यो स्पर्धा जाता सो आमी नाटकाच्या स्पर्धेंतूय आमीं वचूंक शकतात आमची इतकी कॅपेसिटी आहा की आमी थंय वचोन बक्षीस जिकोन येवंक शकतात अशें म्हणून मागीर आमी नाटकांनी भा भाग घेवपाचें थारायलें आनी मागीर हळू हळू सगळ्या गजालींचे मागीर पयलीं जेन्ना आमीच शिकयताले मागीर आमी मास्तर हाडपाक प्रॉफॅशनली त्या क्षेत्रांत वचपाची सुरवात केली आनी आतां मागीर आनीक आमी महिलां खातीर चोडवांक आमी कशें फुडें काडटले चेडवांचो कितें हेतूंत सहभाग आसतलो म्हणून तेंकांय सुरवात केली मागीर तशे आनीक ग्रूप वाडलो चोडवां भितर इनवोल्व जालीं चोडवांनी घुमट आरती शिकलीं तीं शिगम्यांत भितर इनवोल्व जालीं आनी मागीर सगळें अशे करून आनी पुर्ण कलेची जी वाटचाल आसा ती अशीच चालू दवरली